मधुबनीक जे जलवायु अछि ओ कहि सकै छियै जे परिवर्तनशील अछि एहिठाम कखनो गर्मी तऽ कखनो वर्षा होइत अछि कखनो हार कपबै वाला जाड़ सेहो होइत अछि मधुबनी जे क्षेत्र अछि ई दू भागमे बँटल अछि एक भाग वर्षाक समयमे से डूबि जाइत अछि कहि सकै छी जे दाही भऽ जाइत अछि तऽ दोसर भागमे रौदी सेहो रहैत अछि एकर मारि एतुका जे किसान छै तकरा पर पड़ैत छै ओ लोकनि एकरासँ हरदम लड़ैत रहै छथि एहि रौदी दाहीसँ तकर अनुभव हमरा अपना जीवनमे सेहो रहल अछि भेल अछि कारण जे हमहूँ तऽ मधुबनीमे रहैत एकटा किसान छी किसानक बेटा छी तैं एकर अनुभव बेसी रहल अछि